भोपाल ज़िले में बहुत सारे इस्कूल कॉलेज हैं यहाँ पे इस्कूल की फीस भी इस्कूलों के अनुसार कम ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं और यहाँ पर जैसे कि कॉलेज सेम कॉलेज हो गया मानसरोवर ग्लो ग्लोबल सिट कॉलेज हो गया अन्य बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे हमारे भोपाल में जगह जगह पर कॉलेज हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पे इसकी संस्था है और अच्छे से लोग विद्या अध्ययन कर करते हैं और यहाँ पे लोगों और लोगों को बहुत पसंद आता है बाहर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं फीस भी कम लगती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बाहर से